ہم لکھنؤ لولو مال گئے ہیں وہاں کافی اچھا لگتا ہے اور جیسا کہ امام باڑہ ہے وہاں پر بھی اچھا لگتا ہے وہاں کمرے بنے ہیں بھول بھلیا تو اسی لیے وہاں پر بھی اچھا لگتا ہے کافی